हमारे यहाँ शादी का माहौल है और मैं तिलक के बारे में आपसे कुछ सामान लेना चाहता हूँ हमारे पड़ोस के एक आदमी ने भेजा है कि चले जाओ महाजन के पास और वह तुमको सामान अच्छे ढंग से दे देंगे तो यह बताइए कि आपके पास सामान मैं पर्चा लिखाऊँगा तो आपके पास सामान पूरा मिल जाएगा ना तो ठीक है लिखिए लिख लीजिए दस ग्यारह किलो पनीर लिखिए दस किलो खोआ लिख लीजिए फार्चून का तेल फार्चून लिख लीजिए गुलाब का चावल लिख लीजिए यह गरम मसाला लिख लीजिए हैं यानी हर चीज़ दोना पत्तल सब आप लिख लीजिए अच्छा यह बताइए कि आप सामान में कुछ डिस्काउंट करेंगे नहीं नहीं पाँच परसेंट वाली बात नहीं है जब पाँच परसेंट इतनी बड़ी दुकान आपकी और पाँच परसेंट आप पाँच परसेंट तो छोटे मोटे दुकानदार कर रहें हैं तो हम काहे को आया है अगर आप भाई सात परसेंट तक तक डिस्काउंट करें तब तो भाई हम आपके यहाँ सामान लेंगे लेकिन एक एक बात और है कि हमको कल ग्यारह बजे तक मतलब बारह बजे के बाद हलवाई लगेंगी ग्यारह बजे तक सामान जो है और डिलीवरी आपका हमारे यहाँ पहुँच जाना चाहिए हाँ हाँ हाँ उससे कोई बात नहीं पेमेंट आपको कर देंगे हम ओ बात नहीं है और खाने वाले खाने में जिससे मटर ऊटर हलवाई लगेंगे